جی ہاں بالکل میں آپ کو اس سلسلے میں ضرور بتا سکتا ہوں کیوںکہ کاروبار کرنا یہ ہمارا سب سے اہم کام ہے اور کاروبار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا میرا مقصدِ حیات ہے کاروبار انسان کو ترقی دیتا ہے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت ساری کارروائی کارروائیوں کی ضرورت پڑتی ہے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے عام طور پر جن کارروائیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جن کو ہم بنیاد کہہ سکتے ہیں یعنی ان کی وجہ سے ہی اور ان کے ذریعے سے ہی کاروبار کی شروعات کی جا سکتی ہے جیسے کاروبار کی منصوبہ بندی جیسے آپ کون سا نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی مکمل منصوبہ بندی اور اس کاروبار کی وضاحت ضروری ہوتی ہے آپ کس چیز کا کاروبار کرنے جا رہے ہیں آپ کی تجارت کا مقصد اور جگہ کیا ہے آپ کے کاروبار کا نام کیا ہے آپ کس فیلڈ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سب سے اہم یہ کہ آپ کو اپنے کاروبار کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ آپ کا کاروبار کتنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے کتنی رقم اس کاروبار کے لیے ضروری ہے اس کے لیے کیا خرچ آئے گا اور اس اس کے فائدے کیسے حاصل ہوں گے اس طرح کے تمام منصوبے کاروبار کے لیے ضروری ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ کاروبار کے لیے بہت بڑی رقم ضروری نہیں ہے یہ چھوٹی رقم سے بھی شروع ہو سکتا ہے